खाथि खालानि फरायसालिफोराव मोननो हानाय खरसाफ्रा जेरै खाथि खालानि फरायसालिफोराव सरखारनि फरायसालिफोर थायोब्ला बे फरायसालिफ्राव गथ'फ्रा फरायोब्ला अब्ला बे सरखारि फरायसालिनिफ्राय माखासे मानि खरसाफोर मोननो हायो जेरै स्कुल बेग स्कुल द्रेस बिजाब बेफोरखौहाय सरखारि फरायसालिनिफ्राय मोननो हायो आरो गोजौसिन थाखोनि फरायसानि थाखाय गुबुन जायगायाव थांनानै सोलोंथाय लाहैनांगौनि गोनांथि गैया गामिनि खाथि खालानि फरायसालियावनो फरायनानै गोजौसिन थाखोनि थाखाय फरायसाफ्रा सोलोंथायखौ लानो हायो